ابھی میں ایک بلوتوتھ لیا تھا اس کا ون پلس کا تو اس کا مجھے کافی اچھا ایکسپیریئنس رہا کہ باہرمیں جیسے اگر ہم شہروں کے ان باہر نکلتے ہیں جہاں گاڑی چلتی ہے یا میٹرو سٹی میں کہیں نکلتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ باہر کی آواز جو ہے اگر ہم بولتے ہیں یا ایسے فون کان پہ لگا کر باتیں کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اریٹیشن ہوتا ہے ادھر کی آواز ادھر صحیح سے نہیں جا رہی ہوتی ہے نہ ریسیور کو آواز ملتی ہے نہ اس کو کال کرنے والے کو تو یہ بہت اکسپی اچھا ایکسپیریئنس رہا کہ جب ہم اس ایئرفون کو لگاتے ہیں تو باہر کی چیزیں جو ہے یا باہر والوں کی چیزیں ان کو نہیں سنائی دیتی ہے تو یہ اچھا رہا کہ ہم پراپر طریقے سے ہم ان کی آواز جن سے باتیں ہو رہی ہیں ہم سن سکتے ہیں اور ان کو سمجھ سکتے ہیں پھر اپنی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے اس سے بہت ہی قریب ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا ایکسپیریئنس رہا اسی طرح کسی پڑوسی کو یا پاس میں بیٹھنے والے کو بھی کوئی ڈشٹربینس نہیں ہوتی ہے اگر ہم کوئی میوزک سنتے ہیں یا سانگ سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم خود سنتے ہیں دوسرے کو پابلم اس سے کریئیٹ نہیں ہوتی ہے تو بہت اچھا ایکسپیریئنس رہا